السلام علیکم آپ کہاں پر ہو میں یہاں پر آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں میں آپ کو آلریڈی دو بار فون کر چکا ہوں لگتا ہے آپ کو میری اصلی لوکیشن نہیں سمجھ میں آئی کیا او اچھا ٹھیک ہے آپ ٹریفک میں پھنسے ہو تو آپ کتنی دیر میں آؤ گے میں لگتا ہے دوسری آٹو بک کر لوں اچھا ٹھیک ہے